जियां कि तुसें गी हून में केह् सनां असें गी इन्नी जैदा डोगरी नेईं औंदी मतलब असें गी डोगरी ते औंदी ऐ पर उस स्हाबै दी डोगरी निं औंदी जिस स्हाबै दी असें गी औनी चाहिदी जिस स्हाबै दी डुग्गर ऐज़ ए डोगरें गी औनी चाहिदी क्योंकि बचपन बिच्चा ते असें गी साढ़ी बचपन बिच्चा बी निं आक्खी सकदे मतलब साढ़े जियां अलग अलग जगह्ं न ते अलग अलग जगहें दी अलग अलग टोन ऐ अलग अलग बोलने दा तरीका ऐ ते अलग अलग साढ़ा इ'यां जिसी आखदे इक ओह् भाशा ऐ मतलब भाशा ते साढ़ी डोगरी ऐ पर कुसै दी थोह्ड़ी डोगरी बिच अस आखदे इद्धर आ उद्धर आ मतलब थोह्ड़ा इ'यां फर्क ऐ जि'यां अस इत्थै रियासी आह्लें दी डोगरी बिच बड़ा फर्क ऐ ते रियासी आह्लें दी डोगरी अगर अस कम्पेयर करगे उसी जम्मू आह्लें दी डोगरी कन्नै ते उं'दे च फर्क होना कि जि'यां हून तुसेंगी अस आखदे इत्थै डोगरी आह्लें गी इत्थै आ ते जम्मू आह्ले आखदे इद्धर आ ते मतलब इ'यां बड़ी सारी चीजां न जेह्दे च बहुत जैदा फर्क होंदा मिकी इन्नी जैदा डोगरी समझ नेईं औंदी क्योंकि में हमेशां कशा चाह्ंदी ही में डोगरी पढ़ां पर मिकी डोगरी सब्जैक्ट नेईं थ्होआ ते जदूं में स्कूल पढ़ना हा स्कूल ते डोगरी ऐ निं ही अकैडमिएं बिच कुत्थै डोगरियां पढ़ा दे ते सरकारी स्कूल गेई ते अग्गें उत्थै बी कुतै पैह्ली दूसरी आहलें गी डोगरी पढ़ांदे ते अट्ठमीं तक्कर डोगरी ऐ ही ते अट्ठमीं तक्कर अट्ठमीं दे बाद डोगरी ऐ ही निं ही अट्ठमीं दे बाद मिगी अट्ठमीं दे बाद डोगरी थ्होई फी में सोचेआ कालेज जाइयै डोगरी पढ़गी ते कालेज जाइयै बी मिगी डोगरी नेईं थ्होई पढ़ने गी क्योंकि मेरा कोई कम्बीनेशन नेईं बनेआ सब्जैक्टें दा ते मी हमेशा एह् सोचदी रेही कि में डोगरी मिगी सारें शा डोगरी मीं तां पढ़ना चाह्ंदी ही कि जेल्लै मेरे सामने कोई दूआ बंदा डोगरी बोल्लै मी ओह्दी डोगरी समझ नेईं औंदी जेहके आखदे नी कि इ'यां ठेठ डोगरे मिगी ओह् आह्ली डोगरी नेईं औंदी ओह् केईं बारी हून मेरे सामने बड़े लोक ओह् डोगरी बोलदे जि'यां अस में जि'यां अज्ज में कालेज गेई उत्थै मिगी साढ़े मास्टर न डोगरी आह्ले ओह् असें गी कोई गल्ल समझा दे हे डोगरी बिच्चै ते मिगी समझ नेईं आई ओह् हून जेहके उं'दे जि'यां साढ़े इक प्रशिक्षक ऐ ते इक ते ओह्दा कोई छात्र ऐ ते उसी डोगरी बिच किश होर आखदे मिकी अजें बी ओह् लफ्ज चेता नेईं होई क्योंकि डोगरी मेरी थोह्ड़ी बड़ी जैदा वीक ऐ ते फी में पुच्छेया में सर तुस आख दे ते ऐ ओ एह् जेहका लफ्ज तुसें बोलेआ एह्दा मतलब होंदा कि मिकी मतलब समझ निं आई बड़े बारी ऐसा होंदा कि मेरे सामने लोक डोगरी बोला दे होंदे ते मिगी डोगरी समझ नेईं औंदी मी बड़ी कोशिश करनी ते मी समझने दी कोशिश करनी पर जिन्ने चिर कुस चीजा दा मतलब नी पता होए उन्ने चिरे तक तुसेंगी ओह् चीज समझ नी औंदी ते फ्ही में पुच्छेआ सर जी एहदा मतलब के असेंगी समझ गै निं फ्ही उ'नें सनाया बच्चा इसी अस आखदे जि'यां थुआढे हिंदी बिच शिक्षक ते होंदा इक शिक्षक दा छात्र होंदा ना ते उ'आं के डोगरी बिच्चें इसी अस इ'यां आखदे पर मिगी हून ओह् लफ्ज दिक्खो मेरी डोगरी इन्नी कमजोर ऐ ते मिगी ओह् लफ्ज बी अजें तक्कर चेता निं आया ते एह् चीज बड़ी इयां मिगी खलदी ऐ कि मिगी डोगरी निं औंदी ऐ डोगरी औंदी ते ऐ पर ओस्स स्हाबै दी निं औंदी जिस स्हाबै दी औनी चाहिदी ऐ